हेल' औ हेल' हेल' खोनाबाय दे औ औ दे दे आथ्सा आथ्सा नोंथाङा बबे एरियानि ओमफ्राय मा गामिनि जाखो थारंगुरि सायदनि आथ्सा आथ्सा होमबा नोङो बे चख्रसिला हाजोआव खेबसेबो थांफेराखै औ बिदिबा होमबा बे जायगानि बोरै थाङो बोरै थाङा बे लामाखौ नांगौमोन आरो दे दाना दाना खोनासंदो चख्रसिलायाव सिम सौहैनांगौआथ' जेरैथिंजायनिफ्राय थाङो जायफ्रा जेराव जेरै साइथ चख्रसिला जे जे साइथाव दङ बे साइथनिफ्राय थाङो नालाय दा नों जुदि दा नों थारंगुरि ओरै खालिफुरि एरियानिब्ला सालाखाथि जानानै नोङो नायख नायगाव गाहैदो आरो औ नाइख नाइखगाव गाहैनानै नाइखगावनिफ्राय सिदा मोजां लामा दंखासै दाना औ नाइखगावनिफ्राय बारा गोजान जाया जायखिया दस किल'मिटारसोल' जायो बायदि मोन्दां औ लांजायो लांजायो बाइकजोंबो थांनो हायो नोङो खार फिसाफोरबो लांनो हागोन बे चख्रसिला हाजोआ एकदम सरखारजों गरमेन्थजों आवग्रिनानै दोनजानाय फरेस्टनि बिफां लायफांबो दंखायो बे नायनो सुन्दरथार बे उइल्द लाइफनि एरिया आरोखि बे हाजोआ बे चख्रसिला हाजोआव बर' गामिबो गाहाय गाहायाव रायजो जानाय दं औ आरो दिर दिरबिलि दिरबिलो होननाय गैया होमबा औ बेनि सेरावनोथ' बे चख्रसिला हाजोआ नाय नायथावथाव थार औ औ जायगाफ्रा बेयाव बे चख्रसिला हाजोनि बे गाहायावनो बर'फोरा खम दङ मुस्लिमफोरा बांसिन दङ दखान फहर दं बे गांबा उखैबा बे दखानफ्रावबो साहा फानि खालामजागोन मोजां जायगाया मोजां औ नों मा लामाखौ थांफेरै नालाय सोंहरलायाबाबो मिथिया नालाय ओमफ्राय क'क्राझार क'क्राझार जानानैबो थांजायो जेबो नङा क'क्राझार जानानैबो थांजायो औ दे दे दे बिदिब्ला दे